ये ये मैं आपको क्या चाहिए मिल जाएगी कैसी लकड़ी लोगी

हैं चिल्वल की लकड़ी है क्या बनवाना है हाँ मिल जाएगी दरवाजा वाली लकड़ी हाँ बेड बनवाना हो बेड वाली लकड़ी मिलती है बनाते भी हैं साखू की है लकड़ी बनाते भी हैं लकड़ी भी मिलती है अगर बनवाना हो तो हमको अपने तीर से लकड़ी दे सकती हैं अगर दे सकती हैं नहीं तो फिर मुझे खोजना पड़ेगा ठीक है पैसा ज़्यादा लगेगा पैसा ज़्यादा लगेगा इसमें हाँ दस लाख जैसे लेओ पाँच लाख और कुर्सी उर्सी बनवाना ठीक किस दिन आएंगी लकड़ी लेने बेड लेने हाँ पोड़ पोड़ बनाई किस दिन आओगी ठीक ठीक ठीक जल्दी आना हाँ बन जाई ठीक नमस्ते